असांजे समुदाय में बाबा माधव शाह जी दरबारु आहे इते हर साल वर्सी थींदी आहे वर्सीअ में मेला लॻंदा आहिनि मेले में असां घुमंदा फिरंदा आहियूं भंडारो चोवीह घंटा चालू हूंदो आहे इन वर्सीअ में देश विदेश जा माण्हू हिते ईंदा आहिनि साईंअ जी महिमा अपरंपार आहे हिते वर्सीअ में ॿार ॿारनि जे लाइ बाल संस्कार बि थींदो आहे बाल संस्कार में ॿारनि खे शिक्षा ॾींदा आहिनि वॾनि नंढनि जे लाइ मान सम्मान सेखारींदा आहिनि असांजे घर जा बि ॿार इन बाल संस्कार में वेंदा आहिनि साईअ जो सत्संगु साईअ जो सत्संग बि थींदो आहे इन बाल संस्कार में इते पाणीअ जी सेवा बि थींदी आहे शर्बत बि पीआरींदा आहिनि उन में जेको सभु कुझु फ्री हूंदो आहे प्रसाद बि विरिहाईंदा आहिनि ऐं हिते सुबुह जो जुलुस निकिरंदो आहे सभु मिली करे मौजु मस्ती कंदा आहियूं हिते साईंअ जी इस्पतालि बि आहे हिते डॉक्टर फ्रीअ में इलाजु कंदा आहिनि कोई पैसो न लॻंदो आहे असां असांजे हिते साईअ जो ॾाढो सुहिणो बगीचो बि आहे जिते नंढा नंढा ॿार घुमंदा फिरंदा आहिनि ताज़ी हवा जो आनंदु वठंदा आहिनि जेको इन मेले में ईंदो आहे साईं मए थी वेंदो आहे हेड़ा असां चवंदासीं कि हेड़ा मेला असांजे शहर में कटनी शहर में हमेशह लॻंदा रहनि